जेनाकि पहिले जाइत रहियै कतहु दुकान कोनो चीज खरीदै लेल कपड़े लत्ता कोनो चीज आब एना भए गेलै इन्टरनेट द्वारा कोनो चीज मङ्गा सकैत छियै या ककरो कोनो चीज दए सकैत छियै ओना तऽ ककरो दैत रहियै तऽ ककरो अपन पैसा रहि जाइत रहै ककरो कोनो पैसे नहि रहै पैसे अपना रहै तऽ ककरो सएह ककरो देलियै बीस टाका ककरो रहबे नहि करैत रहै ओना आब मोबाईल द्वारा भेज देलियै तऽ जेनाकि कपड़े लत्ता मङ्गेनाइ छै तऽ कोनो चीज द्वारा मङ्गा दैत छियै ओना तऽ जाइत रहियै मार्केट तब आनैत रहियै जेना मशीन चलबैत छियै तऽ ओ धागे सठि जाइत छै तऽ धागा मङ्गबय पड़ैत छै तऽ धागा आब इण्टरनेट द्वारा अपने मङ्गा लैत छी ओना नहि तऽ जाइ लेल पड़ैत रहै मार्केट आब इएह जेना सुइए तुइए टुटि जाइत छै तऽ सुइए मङ्गा लैत छियै ओकर बाद जाके कपड़े लत्ता छै ओहन रिसेन्ट छै सभचीज फ्लिपेकार्ट द्वारा मङ्गबैत छियै इण्टरनेट द्वारा एतयसँ करबै आ ओन्नऽ सँ आबि जाइत छै